असां घर में पाणी जंहिं महिल ईंदो आहे त हुन नलके ते छाइणी लॻाईंदा आहियूं ऐं घाघर ते बि छाइणी लॻाए करे पाणी भरींदा आहियूं त जीअं कुझु बि जीवड़ा हुजनि त उहे निकिरी वञनि हुन खां पोइ असां पाणीअ खे बॉइल कंदा आहियूं बॉइल करे थधो करे पो मटके में विझंदा आहियूं त बॉइल करण सां जीअं हुन में जेके बि जीवड़ा हुजनि उहे मरी वञनि ऐं कंहिं महिल वरी हुन खां पोइ वरी फिटकी बि विझी छॾींदा आहियूं त फिटकी विझण सां जेका बि मिट्टी हूंदी आहे उहा तरो वञी वठंदी आहे ऐं पाणी हिकदमि साफ़ु अछो थी वेंदो आहे